असांजे भारत देश में टी वी चेनल ऐं अख़बारुनि ते बराबरि न्यूज़ ॾेखारींदा ऐं ॿुधाईंदा आहिनि जंहिं मां इंडिया टी वी आजतक जी न्यूज़ ए बी पी टी वी नाईन ऐं अख़बारु हिंदुस्तान टाईम्स मुम्बई मिरर टाईम्स आफ इंडिया बॉम्बे टाईम्स डी एन ए मुम्बई तेंजूं असांखे बराबरि टाईम ते न्यूज़ मिलंदी आहे